हमरा जे छै समाज जे भी बताबै छै ओकरा ध्यानसँ हम सुनय छियै कि सही आओर गलतके विचार रखनाइ जरुरी रहै छै किआकि सही तऽ केओ भी नहि सही पर केओ भी नहि छै लेकिन गलत पर तऽ हर केओ आवाज उठाबय छै जे भी बात समाज हमरा कहय छै तऽ ओ अगर हमरा सही लगै छै तऽ ओ चीजकेँ हम हर हमेशा अपना डायरीमे एड करै छियै आओर डायरीमे एड करयके बाद जे छै हम अपनाआपकऽ रातिमे ओ समझय छी ई बातके कि हमरा ई चीज किया बताएल गेलय हँ आगाँके लिए कोनो दिक्कत तऽ नहि हेतै परिश्रम तऽ नहि करऽ पड़तय ईसभ चीजके लिए ओसभ चीज जे छै सभसँ बेहतरीन होइ छै आओर समाजमे जे भी छै बड़ा छोटा सभके विचार रखनाइ छै अथी जे भी हमरा बताबै छै घरके फैमिलिए कोनो बात कहय छै तऽ ओहो चीजके नोटिस करै छी हम अपना आपके जे हमरा ई चीज हमरासँ मिस्टेक भेलय हँ तऽ ओ चीजके हम अपना आपके सुधार करय छी डायरीमे लिखकऽ रखय छियै कि हमरासे ई चीज गलत भए गेलइ हँ अब आगाँ नहि हेतै कोशिश करै छियै जब भी कोनो चीज सिखाबय छै समझाबय छै समाजके लोक आबय छै दस गोटाके बीचमे बसिए छै आ ओ जे बताबय छै तऽ ओ चीज हमरा बहुत अच्छा लगै छै अच्छा ई लगय छै कि मतलब कि सही आओर गलतके मायना जे छै ओ अपनाआपके सभ बढ़िआँ से समझाबय छै कि ई चीज बाबु नहि करना छै एना नहि करना छै तऽ ओसभ चीज पर अमल करय छी अपनाआपकऽ जे सहीमे ई चीज गलत छै तऽ ओ चीजकेँ हम डायरीमे लिखै छियै कि आगाँ आओर भी हमरासँ कोई छोट छै तऽ ओकरो हम समझा सकय छी चीज लिखल रहतै काल्हिकऽ तऽ हम ओकरा देखा सकै छी कि बाबु ई चीज देखही ओहि समयमे लिखल गेलै तऽ आब ईसभ चीज जे छै समझिही ईसभ ओना गलती नहि करना चाही लिखलहा बात पर तऽ कोई भी विश्वास करै छै आइके दुनियामे आ फिलहाल हमरासभ तऽ बड़ बुजुर्गकऽ मानल जाइ छै हुनकर बात मानना चाही किआकि सही आओर गलत देखलकै हँ तब ने हमरो सही आओर गलत सीखा रहल छै सहीके मायने सहिए अछि आ गलतके गलते होइ छै तऽ हर केओ जे छै सहिए बात हमरा अरके बताबय ला आबय छै समाजके दस आदमी पन्द्रह आदमी पाँच आदमी सब बसिके से हमरा पासमऽ सभके पासमऽ